अ सोरमोन लाय

अ औ औ माबा खबर नोरै लखेलावनो दङ गामियाव ओरैनो बेरायला बायदां खबराथ' मोजां दा बरथ'मान जेबो गैथ' थारा ओमफ्राय बोथोरफ्रा बरथमान दाथ' जेबो उसुबिदा गैया मोजांयै थांलाय फैलाय जेबो दावराव दावसि गैया ए आगोलनि बादि नंला आरो दानो थांलाय फैलाय सोलिनो हायो गोजानबो थांनो हायो हा ए औ औ औ औ दे फैनो हागोन दा माने जेबबो उसुबिदा गैया आगोलआवसो औ दै बानाया औ दै बानाया दाखालि गोगोम जाखांबाय दा रानबाय एसे औ फैनो हागोन

आयौ हानथुसे जाथारदोंलै नंगौ एखेबारे खोथियाबो लोमजोबनानै बाग्राय जोबबाय एख्रि सिथलायाव माइआनो लोमनानै सेवलायदों आंना बानाया नै बारा गोबाव जायाखै आरो राननाया आर बेलाय थावनफ्रावथ' न' सिङाव हाबजोब थारदों एखेबारे दासो एसे एसे नै दा रानलांबाय आरो दा बांद्राय गैथ'ला औ नोङो फैनोबा खबर खालामना फैनो हागोन आरो जेबबो उसुबिदा गैया दा औ दे फैनो हागोन हो जेबबो गिनांगौबो गैला आगोलनि बादि नंला आरो बोथोरफ्रा औ मोजां थांलाय फैलाय नों बबावबा खुलाफोर दं बा हटेलावबो बेरायहैनो हागोन थावनफ्राव बेरायनो हागोन औ औ आजि खालि गारि मथरआथ' गामि सिं सिं बाबो सोलिजोबबाय बिदिनो टथ' थेमफु औ गारि मथरा होनबा मालाबाफोर फैनोबा एसे आयंआ आंनावबो खबर लाहर मोजां गाज्रि

दे दे होनबा दे आयं दे औ मोजां मोजांयै दं मोजाङै दं औ दे दे लोगो हमनानै मोजां मोन मोनहोबाय हामथारबाय दे दे दे दे